हैलो हांजी हांजी हांजी हांजी भाई साढ़ा पूरे जम्मू च पूरा नांऽ ऐ अस भद्रवाही राजमां बेचनें होनें ते ओह्दा बड़ा नांऽ ऐ अस बधिया कवालटी दे बेचनें होनें आंजी आंजी जैनुअन ओह् ते जैनुअन करी ते दिक्खो इक बारी आंजी हांजी हांजी हां होई जागे तोहें कदूं चाही दे आं हां ठीक ऐ तुस अड्रैस बगैरा शेयर करी देओ में आपूं पजाई ड़गा आंजी आंजी ठीक आंजी आंजी ओह्दी कोई टैंशन निं ओके ओके ओके